की बात करनाइ यऽ अहाँकेॅं

ठीक छै पूछि सकै छी हमर सुषमा मिश्रा हमर प्राथमिक शिक्षा नॉएडामे भेलै हँ चेतराम इसकुल चेतराम इसकुलसॅं नहि हमर नर्सरीसॅं लए कऽ ट्वेल्वथ तक वएह इसकुल रहै हँ हम इंटरमीडिएट छी हँ आर्ट्स नहि केलिय प्रयास आब करबै प्रयास इंग्लिश

अच्छा सब्जेक्ट सब्जेक्ट हमर फ़ेवरेट अछि सिविक्स सिविक्स सिविक्सके बारमे सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र हँ जाहिमे अहाँके बतायल जाइ यऽ की नेता केना बनै छियै प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री उच्च न्यायालयक न्यायाधीश

हँ आइ काल्हि ठीके पढ़नाइ चाही पढि लिखेक बनना चाही

नहि हमरा नेता नहि बननाइ छै हमरा पर नेता नहि बननाइ छै हम टीचर बनबै ठीक थैंक यू धन्यवाद